हिंदू धर्मान जेन्ना भुरगो जल्माक येता तेन्ना फस्टूच जे ते कितें जाता जाल्यार ते सटी सटी जागोप जाता सटी माता येता आनी तागेले भाग्य बरयता अशें म्हणटा हें पयले रिचुअल्स जाता मागीर धाव्या अकराव्या दिसा शुद्धीकरण होम घालता मागीर नांव तेन्ना ताजें थारायता आनी तें नांव ताच्या कानान सांगता मागीर फुडें तागेलो बारसो जाता बारसो जाल्या बरोबर मागीर अन्नप्राशन म्हणून कितें जाता जेन्ना भुरग्याक पयलेंच खावयता ताका अन्नप्राशन अशें म्हणटा मागीर गुडी पाडव्याच्या दिसा तागेले जावळ काडप जाता केंस काडप जाता मागीर भुरगो व्हडलो जाता एक वर्साचो जाता तेन्ना ताका दांतोळ्यो घालता आनी बड्डे दिसा ह्यो दांतोळ्यो घालता आनी बड्डे करता